हलो हाँ आप टाटा कम्पनी से बोल रहे हैं जी मैंने अभी टाटा कम्पनी जॉइन की है जी हाँ आप बता सकते हैं कि उसमें यू ए एन के जी हाँ कैसे करें जी